एमजॉनाचेर हांवें रनींग शूझ ऑडर केल्ले ते डिलिवरी ऑन टायम जाली सो ऑलसो ताजी फिटिंगूय वेवस्थीत आशिल्लें कलर जो म्हाका जाय आशिल्लो तोच मेळो कुशनींग आनी कम्फट शुजान भितर एकदम बरें आसा आनी इतल्यो सगळ्यो गोश्टी त्या प्रायसाक मेळ्या तोय प्रायस बरो आसा